हलो हा मूंखे मुंहिंजे घर में फ़ंक्शन आहे पूॼा आहे मूंखे जंहिंजे लाइ फलु खपंदो हुयो त जीअं मूंखे सभु सुठा फल खपनि जीअं केला सूफ़ संतरा अंगूर पपीतो तरबूज सभु फल खपनि लेकिन सुठा खपनि ॻरियल वरियल न खपे त मूंखे ज के कहिड़ा जेका वॾा वारा वारा कहिड़ा केला केर केला हिकु दर्जन जा छा रेट आहे अछा और सूफ़ु सूफ़ छह सौ रुपए किलो और हे संतरा अंगूर केतिरे रुपए किलो आहे त तव्हां हीअं कयो तव्हां पर्चे में मुंहिंजो सॼो ऑडर लिखी वठो तव्हां जीअं मुंहिंजा ॿ किलो अंगूर करे छॾियो पंज किलो संतरा पंज किलो सूफ़ ॿ डजन केला तव्हांखे अनार बि अथव अनार केतिरे किलो रुपए जा किलो आहिनि अनार बि तव्हां पंज किलो करे छॾियो प पपीते जो छा अघु आहे त हिकु हिकु किलो पपीतो केतिरे जो आहे त तव्हां पपीतो मूंखे ॿ किलो करे छॾियो तव्हां हे सभु शइ मूंखे हिकदमि सुठी नमूने ॻरियल न पू पूॼा पाठ लाइ खपे हिकदमि सुठो ताज़ो फलु खपे हा त तव्हां इंद्रा नगर में मुंहिंजो घरु आहे उते तव्हां मोकिले छॾियो पंहिंजे कंहिं छोकिरे सां मां पेमेंट तव्हांखे ऑनलाइन कयां या कैश ॾियां जीअं तव्हांखे सवलो थिए अगरि तव्हांखे कैश ॾियां त तव्हां हा हा त मां तव्हांजो छोकिरो ईंदो तव्हां बिल ठाहे मोकिले छॾिजो मां हुनजे हथु पैसा ॾेई छॾींदमि ठीकु आहे जय झूलेलाल